जय झूलेलाल घुमणु फिरणु कंहिंखे न वणंदो आहे जीअं की असां पंहिंजे रोज़मरह जी जे कमनि जो बोर थी वेंदाऊं त असां सोचंदा आहियूं की हलो हाणे थोरा ॾींहं काॾे ॿाहिरि थी अचूं ॿारनि जी छुट्टियूं थियनि या पाण जॾहिं असांखे कॾहिं वक़्तु मिलंदो आहे त असां सोचंदा आहियूं की हलो हाणे ॿाहिरि घुमी अचूं ईअं उहे त असां दिल्ली जा रहवासी आहियूं दिल्ली दिलि वारनि जी आहे पर वरी बि कॾहिं कॾहिं जॾहिं मौको मिले त ॿाहिरि वञणु ज़रूरी आहे अहिड़ो ई हिकु असां ट्रिप कयोसीं कश्मीर जो असां सभिनीनि ॿुधी रखियो आहे कि कश्मीर जन्नत आहे धरती ते अगरि काथे जन्नत आहे त उहा छेड़ो कश्मीर आहे इहा हाणे जी ॻाल्हि कोन्हे मुगलन इहा ॻाल्हि कई छोकी जॾहिं मुगलनि जॾहिं पहिरियों दफ़ा कश्मीर खे ॾिठो त हुननि बि इहो ई चयो की अगरि ज़मीन ते काथे जन्नत आहे त उहा कश्मीर आहे ॿुधो त ॾाढो हुओ पर कॾहिं ॾिठो न हुओ जॾहिं कश्मीर वञण जो मौको मिलियो त जॾहिं उते जी वादियुनि में असां एंट्री कईसीं त धीरे धीरे धीरे ईअं लॻण लॻो की न इहा ॻाल्हि बिल्कुलु सच आहे हिन में को बि मिलियलु ॻाल्हि कोन्हे उतां जा झरना वादियूं पहाड़ नदियूं चिनार जा पेड़ उतां जा बाग बॻीचा उतां जी हर शइ सच्ची में जन्नत आ साफ़ नीरो आसमान साफ़ पाणी कल कल बहंदा झरना ॾिसी ॾिसी करे अख़ियुनि में एतिरो त सुकून मिले पियो कीअं लॻो कि बसि हाणे हिते ही रही वञा जे जेतिरो ॿुधो हुओ उन खां त काफ़ी काफ़ी काफ़ी सुठो हुओ सुठो न बल्कि सच में जन्नत हुई चिनार जा वॾा वॾा पेड़ सेब जा बाग बॻीचा शालीमार बाग निशाद बाग ऐं हिन खां पोइ जॾहिं असां अॻिते वधी वियासीं त डल झील ते वहंदड़ शिकारा ॾिसी मनु ख़ुशि थी वियो उतां जा माण्हू बि ॾाढा ही सुठा आहिनि ॾाढा ही मिलनि सार आहिनि चवण जी ॻाल्हि आहे छड़ी कि हिंदु मुस्लिम में भाईचारो कोन्हे या का कोन्हे पर न ईअं कोन्हे जॾहिं असां कश्मीर वियासे त उते चाहे हिंदु हुजे चाहे मुस्लमान सभिनीनि पंहिंजो सुठो योगदानु ॾिनो ऐं ट्यूरीस्ट सां गॾु सुठो बरताव कयनि कश्मीर वञी करे मां ॾिठो की कश्मीर जे बारे में छोड़ो ॿुधण ई काफ़ी न आहे असां सभिनीनि खे हिकु बार कश्मीर ज़रूरु वञण घुरिजे हा ॾिसी अचूं असां कि हा सच में अगरि हिन दुनिया में काथे जन्नत आहे त छड़ो कश्मीर में आहे